जेह्ड़े बी साढ़े ग्रांऽ दे लोग न उ'नें ई बी जादै डोगरी औंदी ऐ जेह्ड़े बैंक बिच इम्पलाय होंदे ओह् जैदा हिंदी बोलदे न ओह्दे कारण जेह्ड़े साढ़े ग्रांऽ दे लोग न उ'नें गी लोन लैने च बी बड़ी प्राब्लम होंदी दिक्कत आंदी ऐ जेह्दे कारण की लोग हिंदी जेह्ड़े कि साढ़े ग्रांऽ दे लोग न अनपढ़ उ'नें कारण जेह्ड़े बैक टू विलेज़ होने दे कारण थोह्ड़े जेह् ओह् न जेह्ड़े कि बैंक बैंक मैनेजर बैंक दे इम्पलाय न जेह्ड़े ओह् पढ़े लिखे दे इंप्लाय होंदे न जेह्ड़े लोक ओह् जैदा हिंदी बोलदे न जेह्दे कारण साढ़े ग्रांऽ दे लोकें गी पता निं लगदा ओह्दे कारण बी लोक एह् जेह्ड़ा लोन लेने च थोह्ड़ी दिक्कत औंदी ऐ एह्दे आस्तै कि एह् तां एह् डोगरी साढ़े जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक न ओह् हिंदी घट्ट समझदे न जेह्दे कारण उ'नें ई लोन लैने च बड़ी दिक्कत औंदी ऐ अगर साढ़े जेह्ड़े बैंक दे इंप्लाय न ओह् अगर हिंदी डोगरी बिच गल्ल करन तां नेईं साढ़े ग्रांऽ दे लोकें ई पता लगदा कि केह् बोल्लै दे न केह् उ'नें ई तां समझ औंदी ऐ ते ते होर लोग एह् सोचदे कि एह् हिंदी आह्ले जैदा पढ़े लिखे दे लोग न ते डोगरी आह्ले जेह्ड़े अनपढ़ लोग न एह्दे कारण डोगरी साढ़ी ओह् जैदा ओह् निं होआ दी ऐ ते हिंदी जैदा फ्लो बिच आवै दी ऐ ते एह्दे कारण लोक डोगरी भुल्लै दे न ते